हमारे गाँव से चार किलोमीटर दूर एक राम नगर हॉस्पिटल है जो सरकारी हॉस्पिटल है पहले इसमें अच्छी सुविधा नहीं मिलती थी लेकिन अब काफ़ी हद तक इसमें अच्छी सुविधा मिलने लगी एम्बुलेंस समय पे आने लगा अच्छी दवाईयां मिलने लगी काफ़ी सुधार हुआ डॉक्टर भी अच्छे इलाज से देखते हैं देख रेख करते हैं काफ़ी साफ सफाई है और और बढ़िया उसको बढ़ाया जा रहा है मरीज भी काफ़ी खुश हैं वहाँ पे वहाँ पे एक हमारे बगल राम नगर हॉस्पिटल में एक शैलेन्द्र द्विवेदी हैं जो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं मैं भी काफ़ी उनके पास गया हूं मैं कितनी बार दवा लिया हूं अपने बच्चों को दिलाया हूं उनसे काफ़ी खुश हूं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो जो हमारा अच्छा इलाज करते हैं वहाँ पे कम पैसे में हमारा अच्छा इलाज हो जाता है पहले हम जाते थे बचपन में तो वहाँ अच्छा इलाज ना मिलने के कारण काफ़ी हम लोग को परेशानी होता था लेकिन अब काफ़ी सुधार हुआ है माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काफ़ी सुधार हुआ है हॉस्पिटलों का अच्छा देख रेख साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से देख रेख होता है